हम अपने बगीचे में उगने वाले फूलों को पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं और फलों को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं